नों जुलि दा ए औ औ माथो खालामदों ए आंबो भिडिय' भिडिय' नायदों आंबो जि गरमहाय ने औ जोंनि जोंनि आसामाव

नोंसिनि आगैया बिसिबां क्लास मोनखो ए ए जोंनाबो बिनानावा बिदिनो मबाइलल' मबाइलल' औ औ जो जोंनि आसामावब्लाथाय बारा जाबाय ना लेखाखौनो नाया मबाइलल' मबाइलल' गेम गेलेनाय औ जोंबोसो बिदिनो जानसैमोन आङो क्लास देरनायखायसो एसे बुजिनानै औ औ औ बे जोंनिफ्राय उन्दै उन्दैसिनहाथ' बाहा मबाइल बाहायनायखौनो नायथ'जाला औ माबादिनो गेम गेलेनाय बाराथार ना

उन्दैफ्रा उन्दैफ्राब्लाथाय बिदिनो जोंनाबो बिनानावा बिदिनोलै बुंब्लाबो मानिया आं आं राइयो जि राइयो आङो मबाइलल' मबाइलल' लेखा नाय लेखा नाय एक्जामाबो अक्ट'बरावनो मारै लि मारै लिरगोनथाय रायजाब्लाबो मानिया मबाइलल' खालि गान नायनाय मानाय बिदिल' गान नायनाय गेमालाय गेम थैसोमखायो बारा जाबाय ना

औ दे होनब्ला दे लोगो औ